धन्यवाद भैया अहाँ हमरा एतऽ पहुँचा देलहुॅं अहाँके कते भाड़ा भए गेल यऽ तऽ ड्राइवर कहि रहल यऽ कि सर हमर जे भाड़ा भए गेल एक सए पचीस रुपैआ फेर हम ओ कनिटा ओतऽ बार्गेनिंग करै छी नहियौ अहाँके एक सए पचीस नहि लागै छै एतुका एतुका एक सए दस भेलै बहुते नहि भैया हम अहाँके झूठ थोड़े ने कहब पेट्रोलके दाम सभ महँगा भए गेलै यऽ तऽ आब भाड़ा एक सए पचीस भए गेलै अहाँ पहिने आयल रहियै कहलियै चलू कोनो बात नहि अहाँ छियै तऽ चलियौ तऽ एक सए बीस टका दए दियौ ठीक छै भैया लेकिन हमरा पास तऽ कैस नहि यऽ हम तऽ कैस साइठे टका आनने रही आओर सोचने रहियै की मतलब भए जेतै लेकिन हमर दोस्त पहिने उतरि गेल आ ओ नहि आयल छै इयल यऽ तऽ हमरा तऽ आब अहाँके पैसा दै के यऽ तऽ अहाँ यू पी आइ यूज करै छियै यौ तऽ ई की होइया यौ तऽ अहाँके फोनमे नहि यऽ की यू पी आइ नहि हमरा फोनमे तऽ नहि यऽ तऽ हम अहाँक आओर कोनो तरीका यऽ जाहिसँ अहाँके पेमेंट कए सकी तऽ छोड़ू ने अहाँ बादमे हमरा मिलब तऽ दय देब नहि नहि अहाँ लए लियऽ भाड़ा सभ उधारी नहि रहै छै तऽ एक काम करू हम अहाँके बताबै छी की अहाँके पास बैंक एकाउन्ट यऽ ने हॅं हॅं भैया हमरा पास बैंक एकाउन्ट तऽ यऽ आ ओ छियै जनधन योजनामे खुलल रहऽ तऽ हमरा पास बैंक एकाउन्ट यऽ ठीक यऽ तऽ अहाँ हमरा बैंक एकाउन्ट नम्मर आओर आइ एफ सी कोड दियऽ या अहाँ बताबू कि अहाँके बैंक एकाउन्ट कतऽ यऽ हम फाइण्ड कए लइ छी आओर हम अहाँक पइसा भेज दय छी एहिमे आओर तकर बाद हम हुनकर सारा डाललहुॅं अपन हुनकर बैंक एकाउन्ट नम्मर आइ एफ सी कोड आ हुनका हम पइसा ट्रांसफर कर दलौ